سائنس دو بار سائنٹسٹ کے بارے میں ہمیں اسکولوں میں بتایا ہے کہ سائن سائنٹسٹ نے کئی طرح کے آوسکار کیا ہے جیسے سائیکل کیمرہ ڈرون کیمرس موٹر سائیکل اسکارپیو آدیو وغیرہ وغیرہ کیا ہے اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے اور اسکول میں جانے سے بہت چیز سیکھتے ہیں زیادہ میتھ پر فوکس دیتے ہیں اور بائیولوجی پہ ہمیں سائنٹسٹ بھی بننا ہے ضروری ہے کیونکہ سائنٹسٹ ہی کئی طرح کے آوشکار کرتے ہیں بہت طرح کے سامان بناتے سائنٹسٹ اور جیسے سائنٹسٹ کے کچھ نام اے پی جے عبد الکلام سبھاش چندر بوس آدی وغیرے وغیرہ اور ہمیں اسکول میں بھی جانا ضروری ہے کہ بہت چیز سیکھا تھا اسکول میں کہ ہمیں کیسے رہنا ہے کیسے سائنٹسٹ بننا ہے اور ہم لوگ کو یہ بھی بتاتا ہے سائنٹسٹ کی کس طرح سے اسکول جائے اور گھر کس طرح سے آئے اور ہم لوگ آتے سمے پھر سے ہم لوگ سائنٹسٹ کی طرح تیاری کریں گے اور سائنٹسٹ بن کے ضرور دكھائیں گے اور ہم لوگ اسکول بھی جاتے ہیں سب دن اور پھر سے کوشش کریں گے کہ میتھ زدہ فوک میتھ پہ جدہ سے زیادہ فوکس دے اس کے بعد بائیولوجی کیمیسٹری فزکس پہ بھی جیادہ سے زیادہ دھیان دیں